देखिऔ हमरा आरके जे फैमिली हइ हमे चारि पाँच भाइ छिए यानी हमरा आरके पाँचो भाइमे यानी एक्कोरत्ती झँझटि नहि होइ हइ एक्कोरत्ती नहि यानी बहुत प्रेमभाव रहै हइ जइसेकि बहुत प्रेमभाव रहै किछु दर गारि गञ्जन किछु नहि होइ हइ झगड़ा आर किछु नहि लड़ाइ आर किछु नहि जइसेकि पहिलेके जमानामे तऽ एतेक अथी छलै से भाइमे यानी बहुत लड़ाइ होइ छलै भाइओमे उँच निच यानी देखल जाइ छलै जइसेकि अभी हमरा आरके दोस्तो आर हइ दोस्तो आर जइसेकि एगो ब्राह्मण भऽ गेलै एगो शर्माजी भऽ गेलै एगो कथी कहै हइ राजपूत भऽ गेलै हमरा अरके अइसन अइसन दोस्त हइ यानी मुसलिमोमे एगो दुइगो दोस्त हइ यानी अभीके दौरमे तऽ छुआछूत नहि मानल जाइ हइ लेकिन पहिलेके जमानामे ई छलै जइसेकि हमरा आरके मानिके चलिऔ छोट जाति जइसेकि राम रामके यानी चमार कहल जाइ हइ तऽ पहिलेके जमानामे छोट जातिके जइसेकि पहिले चप्पलो पहिन लै छलै तऽ यानी चप्पल पहिनके नहि चलै दै छलै जइसेकि छोट जाति चलबो करै छलै तऽ ओकरा पाछे झाड़ू मरबाबै तब यानी बड़का आदमीसभ प्रवेश करै ओहि रस्ता से ठीक ने पहिलेके यानी अभी तऽ कोइ छुआछूत नहि मानल जाइ हइ हमरा आरके यानी हरेक ब्राह्मण हइ शर्माजी हइ राजपूत यानी सभ दोस्त हइ अभी एक्कोरत्ती नहि छुआछूत मानल जाइ हइ एक्कोरत्ती नहि यानी बहुत प्रेमभाव हइ पहिलेके जमानामे एतेक कोइ छलै छोट जाति यानी थूक फेक यानी थूको फेक दै छलै तऽ ओकरासे बड़का लोकसभ पोछबाबै धोआबै सबकिछु करबाबै यानी पहिलेके जमानामे छोट जातिके बहुत कष्ट छलै अभिए अभी किछुके यानी प्रॉब्लम नहि हइ बहुत प्रेमभाव रहै यानी कोइ कोइ नीच उँच नहि देखल जाइ हइ बहुत अच्छा रहल जाइ हइ